हूँ नमस्कार त्रिपुरा से बोलै छियै मधेपुरा से बोलै छै तऽ कोना अयबै हम की समाचार छै मधेपुराके हँ हँ जगह केहन छै घुमै मन्दिर सन्दिर ओतऽ छै हँ अच्छा कोन शहरमे परै छै

घूमै ले जाय ले चाहै रहियै हमे आओर की कहै छै इहाँ सब बगलमे छै कहै छै मन्दिर पूरा बढ़िऑं छै ने

हँ अच्छा जगह छै ने

हमरो विचार रहै कि घुमतियै फिरतियै तेॅं अहाँसॅं पुछै रिहियै कि केना केना भान छै ओमहरुका एहि इलाकाके हम जे छै पुछि रहलियै अहाँ सबके

एहि एहि खातिर पूछै रहियै अहाँके जनकारी छै हमरा नहि रहै जनकारी एहि लएके कहलियै पूछि लै छियै केना की छै हूँ आर की हाल छै ने पोखेरो छै की नहि कहै छै पोखैरि छै ओहिमे सँ स्नान पूजा करै छै बहुत सुन्दर छै

चलू ठीके छै देखै छियै हेतै तऽ हमहुँ जे छै घुमै लए जेबै इएह इएह लए शकऽ अहाँसॅं पुछै रहियै ई सब बात ठीके छै ठीक छै ठीक छै तब र खू